हैलो टेस्टी रैस्टोरेंट मां प्रीत लालवानी थी ॻाल्हायां पवित्रा मां सुञातव अॼु मुंहिंजे घरु महिमान आहियां आहिनि तंहिं मूंखे रोटी ऑडर करणी आहे तव्हांजे रैस्टोरैंट मां त मूंखे चङी क्वांटिटी में रोटी खपे ऐं ॾाढी सुठी रोटी खपे त पहिरियां त तव्हां लिखो मुंहिंजो ऑडर तंहिं पनीर पालक डोडो आलू मटर जी सब्जी पूड़ियूं पापड़ सलाद रायतो ऐन बिहनि जी भाॼी ऐंड तव्हां वटि कोई सुठी नई वेरायटी आई हुजे त तव्हां थी बि मोकिले सघंदा आहियो ऐन स्टाटर में पनीर टिक्का ऐं कु कुझु सुठी नई वेरायटी आहे हुजेव त तंहिं बि मोकिलो ऐं ॿारनि लाइ नूडल प्लीज़ थोरा घटि मसाला विझिजो ऐं मंचूरियन पाउ भाॼी ऐंड छह नान ॾह प्लेन रोटी ऐंड सुठी क्वांटिटी में रायतो चङी तरह ठाहे करे मोकिलजो ऐंड ज़ीरा राइस ॿ दॿा ॿ राइस प्लेन प्लेन राइस ॿ दॿा ऐं दाल फ्राए ॿ दॿा मोकिलजो तव्हांजो माण्हू की लोकेशन ते थो अचे उहो बि मूंखे फ़ोन करे ॿुधायो जहिड़े लोकेशन ते अचे थो ते लोकेशन मूंखे वॉट्सप कयो त मां कंहिंखे मोकिला थी त उहो तव्हांजे माण्हू खां पिक करे वठंदो या तंहिं पंहिंजे माण्हुनि खे चओ त असांजे घर वटि ॾेई वञनि या घर वटि ॾेई वञनि या घर जे हेठि अची ॾेई वञनि